हलो जी जी दलाली जो कंदा आहियूं असां जी जी जी जी मिली वेंदो दीदी अछा अछा कंपनी खां थोरो परियां हुजे त हलंदो न अछा छा अछा अॻियां त छा मुश्किल आहे अॻियां त हींअर लॻभॻि सभु भरियलु ई आहिनि थोरो परियां चओ त पोइ वठी ॾियांव न त मां तव्हांखे कॾहिं खपेव तव्हांखे अछा न न न दीदी पहिरीं तारीख़ में त हाणे ॿ टे ॾींहं ई बचिया आहिनि तव्हां मूंखे पंज सत ॾींहं अॻु चओ आ त मां तव्हांखे वठी ॾियांव आ पहिरीं तारीख़ हाणे त ॾींहं घणा ॿ टे ॾींहं ई बचिया आहिनि पहिरीं तारीख़ में जी जी मकानु त मिली वेंदो तव्हांखे पर तव्हां छा थोरो मूंखे जल्दी ॿुधायो हा या पंज सत ॾींहं जो टाइम ॾियो न त त मां तव्हांखे कंपनीअ जे पासे में ई वठी ॾियांव हा अछा छा छा पासे में हिकु ॿ मकान आहिनि त सहीं मूं वटि हाणे सम्झो हेठि मकान मालिक आहिनि मथे मकानु तव्हां चओ था ईअं हलंदो वांदो कान्हे अछा छा बरोबरु या हीअं हूंदव जीअं टे चार कमरा ठहियलु आहिनि ऐं पोइ लैट्रिन बाथरुम हुते साम्हूं गॾु ठहियलु अथव जीअं नंढा नंढा कमरा ख़ाली सिंगल कमरा आहिनि हू हलंदव किचन र रसोड़ो न हुजे ख़ाली कमरा ठहियलु हुजनि जी जी न सुविधा त तव्हांखे सभु रसोड़ो वसोड़ो हुजेव सुठो त तव्हांखे मां ॻोल्हे ॾियांव पाण तव्हांखे माना घणे ताईं खपेव उ त पंज हज़ार ताईं हलंदो अछा छा त तव्हां ॿ टे ॾींहनि जो मूंखे टाइम ॾियो ॾिसां पहिरीं तारीख़ ताईं थियो त ठीकु न त मां तव्हांखे ॿ टे तारीख़ ताईं ॻोल्हे थो ॾियांव पंजे हज़ार ताईं जे तव्हांखे सुठो मिली वेंदव तव्हां घणा ॼणा आहियो माना अछा तव्हां चार ॼणा आहियो न त घणा माना ॿ रुम वारो खपे की कहिड़ो खपे अछा छा मां तव्हांखे कंपनी जे पासे में खपे मेन उहा ॻाल्हि आहे न अछा छा न मूं वटि ॿ टे मकान आहिनि त सहीं पर कंपनी खां थोरो परियां आहिनि त परियां हू वारा तव्हां चओ त मां तव्हांखे ॾेखारे थो सघांव हींअर भई तव्हांखे कंपनी जे पासे में ई खपेव त पोइ मुंहिंजा ॿिया बि सुञातल मुंहिंजा दोस्त आहिनि हुननि खां पुछी मां तव्हांखे हिकु ॿ ॾींहं में ॿुधायांव थो हा त पंज हज़ार ताईं खपे न तव्हांखे हलो न न तव्हांखे सुठो मिली वेंदो ॾिसां थो मां कोशिशि करियां थो पहिरीं तारीख़ ताईं मिली वञे त तव्हांखे मां ॿुधायांव थो जी जी ओके हरि ओम